सामान्यतः हम सभ दुपहरक भोजनमे भाते दालि सब्जीके उपयोग करैत आबि रहल छी सुबहमे लोक किछु नाश्ता कयलक दुपहरमे भाते प्रयोग करैत छी आ रातिक भोजनमे रोटी सब्जीके बेसी प्रयोग कयलहुँ दूध से रहल तऽ कनि भोजन नीक भऽ गेल रातिक भोजनमे दूध अनिवार्य तऽ नहि लेकिन दूध रहनाइ जे छै से नीक बूझैत छियै आ दुपहरक भोजनमे भात हमसभ बनाबैत छी मिथिलामे मिथिलाक सुप्रसिद्ध भोजन भात मानल जाइत छै आ हमसभ दुपहरक भोजनमे भातेके प्रयोग करैत छी तैँ आ रातिक भोजनमे ओना तऽ बदलि बदलि कऽ लोक खाइत अछि भोजनक कोनो आइटमके कमी नहि छै भोजन अपनानुसार इच्छा अनुसार आपरुचि भोजन आ पररुचि श्रृङ्गार भोजन जेना करी जे बनाबी जे लोकके इच्छा भेल एहि रङ्गक सब्जी बनाबी कखनहु कोफ्ते बनाबी कखनहु बड़िए बनाबी कखनहु कढ़िए बनाबी अपन अपन पसन्द होइत छै आ ताहि अनुसारे जे छै से अपन भोजन भेल दिनक भोजनमे ज्यादेतर दालिक प्रयोग भेल रातिक भोजनमे दूधक प्रयोग भेल इएह सभ होइत छै